आं बुंनो सानदों आङो न'वाव सानफ्रामबो संनाय जायो नालाय थ' रेसिपि आंनि बाहायनाय मस्ला मस्लिया आंथ' बांसिनखौनो आङो माने जोंनि बे बर'नि ट्रेदिशनेलखौसो बांसिन बाहायनाय जायो दै बांद्राय बे बा गुबुननि गुबुन हारिनि मस्ला बा बे गरम मस्ला बे जिरा बिफोरखौ आं बारा बाहायनाय जाया मालाबा बाहायो माने बे बेलेग संबा आरो बांसिनखौ आं बै सामब्राम गुफुर बा हाइजें बेखौ बाहायनाय जायो आरो बै बर'नि बे बे सिमसाफोरनि बे मा बुंगोन बे गोसोम गोसोम गल मरिस आरो जाब्रां बिफोरखो आं बाहायनाय जायो बिफोरखौ बिफोर बुहुत मोजां बिफोरो संनायाव बुहुत टेस्टखौ बुहुत खालामो आंथ' बाहायनाया बांसिनानो बे लकेल जोंनि बे सामब्राम गुफुर बे बानलौ बेफोरखौ बांसिन बाहायनाय जायो बे बारा जिरा बे फासफुरन बेफोरखौ आं बांद्राय बाहायनाय जाया जह आंनि फेब्रेटआनो आंनि सिबसिनानो जाबाय बे सामब्राम गुफुर हाइजें बे गलमरिस जाब्रां बेफोरखौनो आंनि बिफोरनो आंनि फेब्रेट बिफोरखौनो आं बांसिन बाहायनाय जायो आरो बेखौनो आङो बेनो आंनि फेब्रेट